गुजरात जा मुख्य खनिज आइन कोयलो चूने जा पथर ऐं बॉक्साइड अछी मिटी चीनी मिटी सिल्का रेती बाक्साइट लिंग्नाइट जिप्सम चूने जा पथर पोजोलेनिक मिटी वग़ैरह शामिलु आहिनि गुजरात जा महत्वपूर्ण खनिज जा जेके तेल क्षेत्र आहिनि उहे अंकलेश्वर में गुजरात जो सभिनी खां वॾो तेल क्षेत्र आहे अंकलेश्वर गुजरात जे भरूच ज़िले में स्थित आहे गुजरात में ॿ सौ एकानवे खाणूं आहिनि गुजरात में अंकलेश्वर कोयली कल्लो ऐं नवगांव में महत्वपूर्ण तेल जा श खेत्र आहिनि गुजरात रिफ़ाइनरी गुजरात जे बड़ौदा ज़िले जे कोयले में हिकु तेल जी रिफ़ाइनरी आहे हीअ पाराधि ऐं पानीपथ रिफ़ाइनरी खां पोइ इंडियन ऑइल कोर्पोरेशन जे स्वामित्व जी टीं सभिनी खां वॾी रिफ़ाइनरी आहे रिफ़ाइनरी हिन टाइम में अरड़हां मिलियन टन हर साल लॻभॻि विस्तार जे आधीन आहे खनिज तेल में अंकलेश्वर खंबाट ऐं कलोन खेत्र में वधीक मिलंदो आहे लॻभॻि असांजे गुजरात में वधीक तौरु कोयला चूने जा पथर बॉक्साइड अछी मिटी चीनी मिटी सिलिका रेती ऐं चूने जा पथर वग़ैरह शामिलु आहिनि असांजे मोर्बी शहर में चीनी मिटीअ जा वॾा वॾा कारख़ाना आयलु आहिनि इनखां सवाइ मूंगफलीअ तेल में बि गुजरात पहिरिएं नम्बर ते आहे मूंगफली जो सभिनी खां वॾो उत्पादन करणु वारो राज्य असांजो गुजरात आहे